हाँ नमस्ते दीदी क्या मेरी बात ममता दीदी से हो रही है जी आप सिलाई करती हैं

हाँ मुझे एक कुर्ता सिलवाना था और कुछ ब्लाउज भी सिलवाना है मुझे तो आप किस टाइप के कुर्ते और ब्लाउज सिलती हैं हाँ तो जो सिंपल कुर्ता रहेगा उसका प्राइस क्या है आपके पास हाँ और ब्लाउज में

हाँ तो मुझे ज्यादा डिजाइन में नहीं चाहिए ब्लाउज तो आप सिंपल ही ब्लाउज सील दीजिएगा मेरे लिए जी जी जी कोई दोर और तीन ब्लाउज सिलने हैं मेरे लिए जो कि एक थोड़ा डिजाइन में रहेगा और एक थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा घर के हिसाब से हाँ तो आप दोनों तीनों का जो भी प्राइस है वो मुझे काउंट करके बता दें हाँ

हाँ सर हाँ जी ठीक है तो आपका एड्रेस और बता देते मुझे

जी ठीक है तो मैं आते समय और आपको कॉल कर लूँगी जी जी आप हाँ

जी जी धन्यवाद